जब भैसें हमारी जो उनको जो है एक ऐसा रोग हो जाता है जिससे कहीं से शरीर में कुछ फूट फूट निकलने लगता है उसमें से उसमें से जानवर निकलते हैं रीवां जिसको बोलते हैं रीवां फुट निकलते रीवां निकलते हैं तो उसके लिए भी बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ता है जब से टीकाकरण बोलता कोई टीकाकरण करवाइए कोई क्या करवाइए तो वो ठीक हो जाता दवा के दवा के दवा कराने पर ठीक हो जाता है अब वो जैसे पैर होता है पैर में कहीं जो रहता है वो खंगवा हो जाता है वो खंगवा जो होता है चरजी जो खंगवा होता है पैर में उनके वो खंगवा जो है ना जो कभी कभी गोरू को मार डालता है अब जो वो मार डालता है और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाय भैंस ऐसी होती हैं वो प्लाश्टिक भी खाती हैं वो प्लास्टिक खा लेती है ना उनके दवा दारू से नहीं ठीक होती तो भी वो भी इनको इंतक़ाल उनका हो जाता है उसके लिए भी अभी दवाई वो जो होता है अब तो पहले भाई खलिया ले जाते थे इसको वो ले जा कर चमड़ा निकाल लेते थे वो भी बंद हो गया है उसको हज़ार रुपये देते हैं पन्द्रह सौ देते हैं तो ले जा कर के कहीं जहाँ खुली जगह होती है उसके अंदर डाल देता है वो और उसके लिए उस वजह से कि कहते कि तुम्हारा कभी कभी ऐसा होता साहब कि अब भैंस बीमार हो गई तो घर में आदमी बीमार पड़ गया जब घर में आदमी बीमार पड़ गया आस पड़ोसी जो है तुरंत बुला के उनको बुलाना पड़ता है और वो भी आ जाता है उनको बुलाया जाता है यार इसके घर पे कोई नहीं यार मदद उसका करो अएं उसकी गैया बीमार है भैंस बीमार है उसके आदमी के दोनों प्राणी बीमार कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों प्राणी बीमार हो जाते हैं अब बच्चा नहीं है कहीं कमाने गया है तो जो कमाने गया है तो उसके लिए भी तो उसको वहाँ से आने में उसको देर हो जाती है भाई चलो मत बुलाओ किसी को बुला लो भाई सौ दो सौ रुपए दे कर काम अपना करा लीजिए और दूसरी बात साहब ये जो जो टीकाकरण होता है ये गाँव गाँव में मिसन होना ज़रूरी होता है क्यूँकि अभी तो पहले जो जो सरकार थी वो तो चाहे मर जाओ चाहे जी जाओ चाहे हमारी जो औरतें थीं ये शौचालय नहीं था तो ये चले जाते थे डाड़ी मेढ़े बरसात में छटक गिर जाते थे उनके पर उनके जो बच्चे होते वो ख़ाम हो जाते थे इस लिए या यही सब परेशानी रहती थी होती है और इससे कोई परेशानी ज़्यादा नहीं कि परेशानी अब तो बहुत कम हो गई है क्योंकि हम एक सौ दो नंबर एक सौ बारह नंबर बुला लेते हैं बुला लेते हैं तो मारी पशु घर में पशु बीमार पड़ गई घर में हमार डिलीवरी है तो वो उनको लिए भी तकलीफ़ हो जाती है तो उनके लिए भी पूरे हमार पशु बुला लेता है पहले क्या था तो कुछ खटिया पर खटिया पर लाद के लोग ले ले जाते थे सब जानते थे खटिया पर कैसे ले जाएंगे या उनको अभी क़रीब में हमारा बच्चा पैदा होने वाला है वो डाड़े मिढ़ गई बरसात में छटक गई वो गिर गई तो उनका बच्चा भी वहीं ख़ाम हो जाता था यहाँ पर तो ऐसा नहीं है लेकिन भाई ये सरकार ऐसी है योगी मोदी सरकार जो है बहुत अच्छी है मैं इनको धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री योगी जी काे इस पर